ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں ہم گئے ہیں لیکن ان میں سے چند کا میں ذکر کروں گا ایک کیرلا جہاں میں گیا تو مجھے زبان کی دشواری سامنے آئی جس کے لیے میں نے گوگل اے آئی سے مدد لی اور ساتھ ہی ڈکشنری کے کچھ عام بول چال کہ الفاظ جو میں نے پہلے نکال لیے تھے اور ڈکشنری سے بھی مدد لی جو جس سے بنیادی الفاظ نکالے اور اس کے بعد اس کو میں سلام کرنے کے لیے گریٹ کرنے کے لیے استعمال میں نے کیا اور اس کے بعد حیدر آباد میں جہاں میں اردو اور ہندی دونوں کا مکسچر کر کے میں نے بات کی اور اس سے لوگوں سے مخاطب بھی ہوا اور لوگوں سے موافقت جو ہے اس سے سامنے آئی لیکن کیرلا میں ایک جگہ مجھے یہ دشواری پیش آئی کہ مجھے انگریزی کا استعمال کرنا پڑا جو کہ میری اس وقت بہت اچھی نہیں تھی لیکن جیسے تیسے ڈکشنری اور گوگل کے مدد سے اس ٹائم میں آئی نہیں آیا تھا تو اس لیے میں نے ڈکشنری اور گوگل کے مدد سے اس کا استعمال کیا اور پھر اس کو اس سے لوگوں تک رابطہ کیا